भारत में हेल्थ की देखभाल का सिस्टम फिफ्टी फिफ्टी है शहर में तो लोग जैसे तैसे अपना इलाज करा लेते हैं लेकिन गाँव में आज भी लोगों को हेल्थ के बारे में जानना इलाज का समय पर होना बहुत ही मुश्किल है एक ज़िले में एक हॉस्पिटल होता है गाँव घर में हॉस्पिटल है नहीं ज़िले में हॉस्पिटल होने के कारण गाँव घर के लोग सही समय पहुँच नहीं पाते हैं सभी सब पहुँचने नहीं कारण से इलाज उनका अच्छा नहीं होता है इलाज में नहीं होता है अच्छा जिसके कारण मरीज़ परेशान रहते हैं बाहर के डॉक्टर से कहते हैं ज़्यादा पैसा लेता है जिसके कारण आदमी जा नहीं पाता है ग़रीब आदमी सब जा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल में देखाने के लिए इस लिए भारत में हेल्थ की देख भाल का सिस्टम बहुत ही बदलना ज़रूरी है नहीं बदला जाएगा तो गाँव घर के आदमियों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है बाद की स्थिति में गाँव घर में हॉस्पिटल नहीं होने के कारण डॉक्टरों की नहीं व्यवस्था होने के कारण बहुत से मरीज़ यहीं पर अपने घर पर ही दम तोड़ देते हैं इस लिए भारत सरकार को यह समझना होगा और देखना होगा कि कम से कम गाँव में एक हॉस्पिटल वहाँ पर डॉक्टर इमरजेंसी सेवा होना चाहिए और इमरजेंसी सेवा साथ में डॉक्टर हॉस्पिटल सारे आदमी का रहना वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो वहीं सही से सही समय पर अपना शरीर का इलाज नहीं करा पाते हैं और जिसके कारण गाँव घर के आदमी को बहुत कठिनाई होती है बेड का हॉस्पिटल में बेड की बहुत ज़रूरत होती है और

भारत सरकार को यह सोचना होगा कि गाँव की स्थिति को कैसे निपटा जाए जिसके कारण बहुत सारे लोग साँप काट लेते हैं इधर तो उनका नहीं जाता है शहर में है हॉस्पिटल वहाँ जाते जाते आदमी दम तोड़ देता है साँप का पूरा भेक्सिनेशन होना चाहिए कुत्ते की भेक्सिन कैसे गाँव घर में आज कल आवारे कुत्ते बहुत हो गए हैं जो बच्चों को काट लेते हैं जिसका का उसको इलाज नहीं हो पता है तो कम से कम गाँव में हॉस्पिटल होना चाहिए जो जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सही समय पर उसकी हैल्थ की जाँच हो सके भारत सरकार को इन सारे मुद्दे को नज़र रखते हुए इस में आदमी की बहाली करना चाहिए डॉक्टरों की बहाली करना चाहिए नर्सों की बहाली करना चाहिए सबसे पहले हॉस्पिटल वहाँ तैयार कराना चाहिए गाँव घर में भारत में सारी जगह उतनी फैसिलिटी नहीं है जिसके कारण आदमी बहुत परेशान होते हैं पैसा दुगना तिगना ख़र्च होता है इस लिए भारत सरकार को से अनुरोध है कि कृपया कर के गाँव घर में हॉस्पिटल की व्यवस्था किया जाए और सही समय पर सही लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी दिया जाए धन्यवाद